असांजे शहर में हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक ग़रीबियूं आहिन ऐं जंहिं हद तक ग़रीबनि खे ॾाढी दिक़त सहनी पवंदी आहे सरकारी अस्पतालुनि में बि काफ़ी हद तक सुविधाऊं ग़रीबनि खे कान मिली पई मिलंदियूं आहिनि उनजे करे ई ॾाढी दिक़त थींदी आहे इन करे सरकारी अस्पताऊं हूं में कुछ एड़ियूं सुविधाऊं लायूं वञनि जेके ग़रीबनि जी ज़िंदगी में सुधारो वञे ऐं इन्हनि खे उते गामनि में सुठी ज़मीन ॾिनी वञे जिते सरकारी अस्पतालूं हुजनि ऐं उन्हनि जो सही तरीक़े सां उन्हनि जो इलाज़ थिए ऐं उन्हनि जो पालण पोषण थी सघे इनसां असांजे ए भारत देश में काफ़ी सुधार ईंदो ग़रीबनि जे देश खां